लक डाउनाव बेराद जारला जादों जोंहा फैसा थाब्लाबो फैसा गोयै बायदि जादों ओंखारनो हायै समावनो दिनै दालि गोजा जांनांदों एखमब्ला फानलु जोंनो जाबाय बायनांदों दिनै दिंखिया खाबाय बायनानै जानांदों लोगोफोरजों मैगं खाहै फाला बायनाय जादों लक डाउनाव न खाथि खाथियावनो नागिरहैनानै खानानै जाफैनाय जादों दिनै जेबो ओंखारनो हायै समावनो जोङो मोनाखै बिदिनो संख्रि बानलु एखमब्ला बानलु गोजा जोंनो जानांनाय जादों जेबो ओंखारनो मोनैनि समावनो दिनै बेफोरबायदिनो संनानै जानाय जानांदों मा खालामनो ओंखारनो हायैयाव एखमब्लानि समाव बिदिनो जाखा नांगासिनो होमब्ला दिंखिया खाबाय बायनानै जानाय एखमब्ला मानसिफोरनि बारियाव मैगं थाइगं खानानै संनानै जानाय थांलाय फैलाय खालायनो हायैनि समावनो बेफोर बादि फानलु जोंनो जाला बायनांनाय जादों दिनै फैसा दंबाबो गैयै बायदि जानानै थानांदों थांलाय फैलाय खालायनो हायैयावनो दिनै दिनै

माइरं गैयै समाव सोरनावबा लायथनानै संनाय जानाय एखमब्ला मैगं थाइगं गैयै समाव सोरनावबा बिबाय बायनानै संनाय जादों संनानै जानाय जादों